हेलो नमस्ते बोलिए अच्छा किस टाइप का जमीन मिल जाएगा बोलिए और खास किस जगह पर चाहिए रोड साइड चाहिए चौराहे पर चाहिए या फिर खेती करने के लिए खेत खेत के बगल में चाहिए अच्छा घर बनाने के लिए ओ तो रोड साइड दीजिएगा दुकान के लिए तो उसका रेंज ज़्यादा जाएगा और खेत के लिए लीजिएगा तो कम रेंज रहेगा रोड साइड लीजिएगा तो पचास साठ लग जाएगा कितना जमीन हो जाएगा एक कट्ठा हो जाएगा तो चलेगा क्या गड्ढा वड्ढा थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको हम मैन्टेन करवा देंगे उसको आपको सही करवा के देंगे उसका आप टेंशन मत लीजिए आप बस रेंज को धि ध्यान में रखिए उस हिसाब से हो जाएगा ना मैनेज कर पाइएगा ना नहीं तो फिर उससे कम रेंज का भी हमको है लेकिन वही थोड़ा रोड साइड से हटके होगा आस पास खेत वो सब ज़्यादा है तो उसका कम रेंज होगा तो ठीक है उसका रेंज उसका नहीं उस वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा रहता है रोड साइड है हमेशा वहाँ पर सब चीज़ का सुविधा आपको हो गया आप दुकान कीजिएगा घर बनाइएगा हमेशा कहीं भी जाइएगा सब चीज़ का सुविधा मिलेगा कोई सामान खरीदना है और भी किसी काम के लिए डॉक्टर के पास जाना है हॉस्पिटल जाना है सारी चीज़ की सुविधा मिलेगी गाड़ी ट्रेन बस सब मिलेगी तो सब चीज़ को रखते हुए है ना हम नहीं पचास नहीं जाएगा संतावन में रखिए आप संताव संतावन कर लीजिए ना फिर हमको नहीं फिर हम नहीं ना हो पाएगा छप्पन तक रहने दीजिए फाइनल लास्ट नहीं छप्पन रहने दीजिए ठीक है तो छप्पन फाइनल हुआ तो आप कीजिएगा ना और और एक बार आप आप आ आ कर देख लीजिए कैसे क्या है कैसा क्या सुविधा है उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे फाइनल करेंगे किस टाइम आइएगा कल ठीक है तब ठीक है उस टाइम आप आ जाइएगा